एंटरटेनमेंट की बात करें तो भारत में पिछले कुछ वर्षों से यह चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं और लोगों में भी इसका रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि हर कोई चाहता है कि कुछ इंटरमेंट की चीज़ें देखे जिससे उनका मनोरंजन हो थोड़ा माइंड सही चले तो हर टी वी चैनल पर ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जैसे सोज़ आते हैं जिनमें लोगों का एंटरटेनमेंट किया जाता है कुछ ऐसे न्यूज़ भी ऐसे होते राजनीतिक ऐसे कुछ टॉपिक पर टी वी पर कुछ बताए जाते हैं जिसमें लोग बड़े मतलब शौक़ से देखते हैं नेताओं के बारे में या जो भी कुछ बड़े सेलिब्रिटी होते हैं उनके बारे में इस पज़ा इस प्रकार के कुछ विषय दिए होते हैं जैसे कुछ भी सब टॉपिक पर अलग अलग विषय दिए होते हैं और लोगों को बताया जाता है लोग देखने के उत्साह रहते हैं यूट्यूब पर ऐसे कई हैं सोसल मीडिया पर कहीं है टी वी चैनलों पर ऐसे दिखाए जाते हैं तो देश में यह चीज़ें दिन ब दिन बढ़ रही हैं और लोग भी इनकी तरफ बढ़ रहे हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसी कोई फ़िल्में भी ऐसे ही बनाई जाती है ऐसे सीरियल बनाए जाते हैं ऐसी वेब सीरीज़ बनाई जाती है जिससे लोगो का इंटरमेन हो उसमें बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं कॉमेडी के और भी कई मुद्दे हो सकते हैं जैसे टी वी में देखे तो ज़्यादातर लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने देखना पसंद करते है जिससे उनका मनोरंजन होता है